लग्न हो एक सोळा संस्कारा पैकी एक संस्कार जावन आसा हाका लग्न संस्कार किंवां विवाह संस्कार अशें म्हणटात हाका एक मोठो शास्रादार धर्मशात्रांत सांगिल्ल्याचो आदार आसा लग्न जावप म्हणजे दोन कुटुंबां एकठांय येवप आनी आपल्या कुटुंबाची लांबी रुंदाय वाडप लग्ना वेळार लोक न्हवऱ्याक आनी व्हंकलेक दोगांकय भेटवस्तू दितात न्हवऱ्याक चडशे व्हंकलेगेरचे लोक मुदी सरपळी अश्यो वस्तू भेट दितात आतां ह्या प्रथेक व्हडलें मोठें स्वरूप आयिल्लें आसा गाडी बंगलो हाजेर सुद्दां आतां हें हे देणें घेणें पाविल्लें आसा तें आमी बाजूक दवरया पूण मुख्य म्हणजे हे भांगराचे जे दागिने आसात ताका खूब म्हत्व आसा आमचे जिणेंत व्हंकलेकूय बी भांगराचे दागिने म्हणून मंगळसूत्र पांयाक वेट्टणां त्याच प्रमाणें मुदी जावूं भांगतिळो अशें वेगवेगळे दागिने घालतना आमी पळयल्लें आसा ह्या सगळ्यां दागिन्याचो उद्देश शास्त्रांत कसो सांगिल्लो आसा

ह्या प्रत्येक दागिनो त्या त्या आमच्या अवयवाचें पार्टाचें रक्षण करता आमी पळयतात जेन्ना दृश्ट काडटात किंवां ओंवाळणी करतात किंवां वाडदिवस साजरो करतात तेन्ना भांगराची वस्त हातांत घेवन ते विधी करतना आमी पळयलां तितलें ह्या भांगराक सुवर्णाक म्हत्व आसा व्हंकलेक आज मोठे प्रमाणांत घरचे लोक कपाट फ्रीज तश्योच अन्य जिवनाक वापरपी सगळ्यो वस्तू व्हंकलेच्या घरचीं दितात आनी त्या न्हवऱ्याक न्हवऱ्यागेरच्या सगळ्यां कुटूंबाक खुशालकायेन आपल्या चलयेची पाठवणी करतात इतलें ह्या लग्न सुवाळ्याक आनी ह्या भेटवस्तूंक खूब अशें म्हत्व जावन आसा